بہت سال پہلے ایک ہارون رشید بادشاہ تھا وہ بہت عادل بادشاہ اور نیک دل بادشاہ تھا روزانہ نو سو نفل رات میں پڑھ کر سوتا تھا اور اللہ کی تمام عبادت کیا کرتا تھا اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا عامر اس نے ایک مرتبہ اپنے مجلس جمائی اور اپنی اس میٹنگ میں ایک پارٹی رکھی اور اس پارٹی میں تمام ملکوں کے بادشاہ بڑے بڑے حاکم بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے رئیس دان جائداد دار زمیندار آئے ہوئے تھے لیکن جو اس کا لڑکا تھا عامر ہارون رشید کا وہ بہت نیک تھا اس کی زندگی بہت سیدھی سادی تھی اور بہت پتلا دبلا تھا اور وہ صرف اللہ ہی کی عبادت میں رہا کرتا تھا اس وہ دنیا سے بالکل لاتعلق تھا وہ بہت نیک لڑکا تھا رات کو عبادت کرتا تھا نفل نمازیں پڑھتا تھا ذکر کرتا تھا قرآن پڑھتا تھا اور تہجد پڑھتا تھا پوری رات اللہ کی عبادت کرتا اسی طرح یہاں تک کہ پوری رات اسے گزر جاتی اور پھر دن میں روزہ رکھتا تھا اور دن میں روزہ رکھتا اور اس میں اللہ کا ذکر کرتا اور اللہ کے دین کی دعوت کو دیتا اسی طرح اس کا سلسلہ چلتا رہا اچانک ایک دن اس کے باپ نے مجلس جمائی مجلس میں تمام حکمران تھے جگہ جگہ کے لوگ آئے ہر ملک کے بادشاہ آئے ہر ملک کے بادشاہ آئے تو جب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا تو اس کے بیٹے نے عامر نے بہت سیدھا سادہ لباس پھٹا ہوا لباس سادگی والا لباس پہنا ہوا تھا تو جب اسے دوسرے ملک کے بادشاہ دیکھتے تو وہ یہ کہتے کہ تو ہارون رشید کا بیٹا ہے کہ تیری یہ حالت کہ تونے اتنے پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے پھر دوسرے بادشاہ کے سامنے جاتا تو وہ بھی یہی کہتا کہ تو ہارون رشید کا بیٹا ہے کہ ہمیں ہارون رشید کا بیٹا نہیں لگتا تو تیری یہ حالت کہ ہارون رشید تو بہت مالدار آدمی ہے وہ تو امیرالمومنین ہے ان کے سونے کے خزانے ہیں کئی ہزار گھوڑوں کا لشکر ہے زمین ہے جائداد ہے اور تیری یہ حالت تو اسی طرح سارے حکمران نے اسے ٹوکا اور ہر آدمی اسے ٹوکتا اور دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ ہارون رشید کا بیٹا ہے کہ اس کی پاگلوں جیسی حرکت پاگلوں والا لباس کہ اس کے پراگندہ بال اور دھول مٹی میں ہوا جب یہ بات ہارون رشید بادشاہ کو پتہ چلی تو ہارون رشید نے اپنے بیٹوں کو بلایا ساری محفل کے سامنے اور پوچھا کہ بیٹا تو نے آج میری سارے حکمرانوں کے سامنے مجھے ذلیل کروا دیا میری عزت کو مٹی میں ملا دیا بیٹے نے پوچھا پاپا کیوں کہ ابا جان کہ ابا جان آپ نے کیوں کہ بیٹا تو نے آج پتہ ہے کہ آج ملکوں کے بڑے بڑے زمیں دار بڑے بڑے حکمران بڑے بڑے مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں اور تیری یہ حالت کہ تو نے آج میری جو ہے عزت کو مٹی میں ملا دیا کہ تیرا لباس پھٹا ہوا کہ تجھ کہ جا کہ تیرا باپ اتنا مالدار ہے اور تونے اتنے پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے ہیں تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان مجھے تمہاری دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے میرے لیے آخرت بنائی ہے اور میں دنیا کو منھ نہیں لگاتا کہ دنیا موت پر چھوڑ کے جانے والی ہے اور بہت جلدی ختم ہونے والی ہے اللہ نے اس کا ختم ہونے کا فیصلہ فرما دیا ہے اس نے بتایا کہ ابا جان کہ اب میں اب تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتا کہ مجھے تمہاری دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے اور نہ میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پرندہ تھا جو اس کا پالا ہوا تھا تو وہ اس پرندے کو حکم کرتا ہے اور پرندہ اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ابا جان سے کہتا ہے کہ ابا جان میں تمہارے اس مالداری کو میں تمہاری اس جائداد کو میں تمہارے اس پیسے کو اس تمہاری پارٹی کو سب کچھ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اب میں اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا چاہتا ہوں اور روتا ہوا وہ نکل گیا اور اس کی اور اپنی ماں سے ماں کے پاس گیا تو اس کی ماں رونے لگی کہ بیٹا تو کیوں جاتا ہے اتنے بڑے اہل محل کو چھوڑ کر اتنے خوبصورت محل کو چھوڑ کر تو کیوں جا رہا ہے اتنی رئیسوں والی زندگی اتنی عیش و عشرت والی زندگی کہ بیٹا کہنے لگا امی جان میں اب اور زیادہ اس دنیا میں مشغول نہیں ہونا چاہتا کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جاؤں اس کی ماں نے اسے ایک سونے سونے کی انگوٹھی دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چل دیا ایک اس نے لنگی لی اور ایک جو ایک قرآن شریف لیا اور ایک لوٹا لیا اور جنگل کی طرف چل دیا اور جب جنگل میں رہتا اور مزدور چوک پر جا کر کھڑا ہو گیا تو وہ اچانک سے ایک مکان کے پاس گزرتا اور ایک مکان مالک جس کو مکان کے درست کرانے کی مستری کی ضرورت تھی تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا مزدوری کرتے ہو مزدوری کروگے تو ہارون رشید کا بیٹا کہتا ہے عامر کہ ہاں مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں مزدوری کیوں نہیں کریں گے کہ بتاؤ کتنے پیسے لوگے کہ میں چند دینار لوں گا اس سے زیادہ نہیں لوں گا میں صرف بارہ دینار لوں گا اس سے زیادہ اور نہیں لوں گا کہ نماز کا وقت لوں گا اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا اور ہفتے میں صرف ایک دن کام کروں گا وہ کہنے لگا کہ ہفتے میں ایک دن صرف ہفتے میں ایک دن کام کرتا ہوں اور باقی دن اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس ما مالک کو اس کی شرط منظور ہوئی اور جب اس نے کام کرنا شروع کیا تو اس نے دس آ آدمیوں کے بقدر کام کیا پورے دن میں تو مالک دیکھ کر اچمبھا ہو گیا کہ ان نے دس آدمیوں کا کام ایک دن میں اکیلے کر دیا وہ دیکھ کر چونک گیا پھر وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا اس نے اس دن مزدوری دی اور وہ اپنے ٹھکانے پر چلا گیا جب وہ دیکھتا ہے اور جاتا ہے اور پھر اسے دوبارہ ملتا ہے اگلے شنبہ کے دن اگلے ہفتے میں کہتا ہے کہ بیٹا مزدوری کرو گے جی ہاں مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں مزدوری کیوں نہیں کریں گے کہ ہفتے میں ایک دن کام کروں گا اور اس سے زیادہ پیسے نہیں لوں گا وہی پہلے والی شرط اس نے دہرائی کہ منظور ہے اس بار اس نے مکان مالک نے اسے چھپ کر دیکھا اور دیکھنے لگا کہ ان نے دس آدمیوں کے بقدر کام کیسے کیا تو وہ جو دیکھتا کہ وہ صرف گارہ ڈالتا اور اینٹیں خود بخود اپنے آپ جو ہے جمتی چلی جاتی وہ از اس اس چیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس معجزے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ضرور یہ کوئی اللہ کا ولی ہے کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے تو جب وہ حیران ہوا تو اس کو اس نے مزدوری دی اور وہ چل دیا پھر وہ کافی دن تک دکھائی نہیں دیا اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو پتہ چلا کہ وہ ایک جنگل میں ہے جب وہ جنگل میں آگے جا کے دیکھا تو اس کے سر کے نیچے ایک پتھر ہے اور اینٹ کے ٹکڑے پر وہ سویا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے اور بھوکا پیٹ ہے پیٹ جو ہے سینے کمر سے لگا ہوا ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں پراگندہ بال ہے اس نے پوچھا کہ تیری یہ حالت کیسے تو اتنا پتلا دبلا اور تو اللہ کا اتنا بڑا آدمی ہے کہ پھر بھی تیری یہ حالت اس نے کہا کہ میں اللہ سے ملاقات کا وقت تھا اب شروع ہو چکا ہے میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو گئے اس نے کہا کہ لو یہ کچھ نشانیاں ہیں یہ میرے باپ کو دے دینا میں ہارون رشید بادشاہ کا بیٹا ہوں جب اس نے یہ بات سنی تو وہ مالک وہ آدمی حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے بادشاہ کا مالک اور تو مزدوری کرتا ہے تیری یہ حالت اس نے کہا کہ رہنے دو کہ مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب میں مر جاؤں تو یہ لوٹا دفنانے والوں کو دے دینا اور یہ کفن کے پیسے ہیں اس سے کفن خرید کر مجھے پہنا دینا اور کچھ نشانیاں ہیں یہ انگوٹھی ہے میرے باپ کو دے دینا تو جب وہ اس کی روح اسی وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور وہ آدمی جب ہارون رشید بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو ہارون رشید بادشاہ جو ہے سفر کے لیے جاتا ہے اس کے پیچھے بہت ہزاروں کا لشکر ہوتا ہے گھوڑے کا جب وہ ہزاروں لشکر کے بعد جب پیچھے ہارون رشید آتے ہیں تو ہارون رشید کو روک لیتا ہے اور ہارون رشید سے کہتا ہے کہ میں کہ ہارون رشید کہتا ہے کہ تم کون ہو کہ میں آپ کے بیٹے عامر سے ملا ہوں اور اس نے مجھے کچھ نشانیاں دی ہیں تو ہارون رشید سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اس کو محل میں بلاؤ ہم اس سے بات کرتے ہیں جب ہارون رشید سفر سے واپسی پر لوٹے تو اس نے اس آدمی کو محل میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتا کہ تو کیا خبر لایا ہے تو اس نے انگوٹھی دی اور وہ نشانیاں دیں تو ہارون رشید دیکھ کر سمجھ گیا اور رونے لگا اس نے کہا کہ بتا چاہے تو آج میرا غم ہی تازہ کرے گا تو آج خبر دے مجھے کیا خبر لے کے آیا ہے اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا دنیا سے جا چکا ہے اور اس نے یہ نشانی دی تھی اور کہا ہے کہ ابا جان اور تمہارے لیے ایک میسیج بھیجا ہے کہ ابا جان دنیا سے دل نہ لگانا اب دنیا ختم ہونے والی ہے آخرت ہمیشہ ہے کہ میں آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ مزے میں رہوں گا تو ابا کی جان کے آنسو میں آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی نشانی دیکھ کر اور باتیں سن کر اس نے کہا کہ بیٹا مجھے اس کی قبر پر لے چلو تو وہ شخص ہارون رشید کو ان کی قبر پر لے گیا ہارون رشید نے اس کی قبر کو دیکھا اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا تو تو اس دنیا سے نجات پا گیا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا لیکن تو مجھے اس کمبخت دنیا میں چھوڑ گیا اب میرا کیا ہوگا کہ میں اس دنیا میں الجھا ہوا ہوں کسی طرح با ہارون رشید روتے روتے بےہوش ہو گئے پھر ہوش آیا پھر رونے لگے اور پھر اپنے بیٹے سے بات کرنے لگے اور پھر جو ہے محل کی طرف واپس لوٹ گئے اسی طرح غمزدہ رہتے یہاں تک کہ نہ وہ کھانا کھاتے نہ وہ چین سے سوتے نہ کسی سے بات کرتے ہر وقت بیٹے کا غم سوار رہتا اور ہر وقت جو ہے اس کی یاد میں روتے لوگ انہیں چپاتے لیکن وہ نہ چپتے اسی طرح ان کی ساری زندگی بیٹے کے غم میں نکل گئی اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے